میں عام طور پر قصبوں اور دیہاتوں میں جاتی رہتی ہوں اس كا سب سے اہم مقصد ہوا خوری اور فطرت كے مناظر كا مشاہدہ كرنا ہے اس سے دل كو سكون اور طبیعت میں تازگی محسوس كرتی ہوں چوںكہ سہری زندگی بہت مصروف اور بھیڑ بھاڑ كی وجہ سے تنگ ہو چكی ہے انسان سكون كی تلاش كرتا ہے دیہات كی زندگی اپنی فطری اصول اور قدرتی مناظر سے بھرپور ہوتی ہے انسان چوںكہ دلی سكون كا خواہش مند ہے اور یہ سكون دیہات میں ہی میسر ہوتا ہے دوسری سب سے اہم چیز یہ ہے كہ دیہات میں پھل فروٹ اور سبزیاں بھی صاف ستھری اور تازگی اور گندگی سے پاک ہوتی ہیں